मिथिलाञ्चलमे साँस्कृतिक एवम् धार्मिक महत्व अस्थानके बहुत सारा उल्लेख कएल गेल अछि जाहिमे सर्वप्रथम सीतामढ़ीमे सीता माताके जन्मस्थली छनि जतऽ सीता माता जनमल छलाह जन्म लेने छलखिन हुनका जे छै से मानि लिअऽ हुनकर पिता राजा जनक हुनका ओ प्राप्त भेल छलखिन ओहिठाम एखनो मिथिलाञ्चलके जँ स्वरूप देखबाके हुअए तऽ बहुत सारा एहन जगह छै बहुत सारा एहन साँस्कृतिक छै बहुत सारा एहन जगह छै अस्थान छै जहि ठाम मिथिलाञ्चलके मिथिलाके प्रति एखनो बहुत सारा उदाहरण अहाँके ओहिठाम भेटत खासकऽ कऽ मिथिलाञ्चल तऽ देवभूमि कहल गेल छै एतऽ बहुत सारा भगवान अएलखिन जाहिठाम ओ कनिए बगलमे मधुबनी जिला अछि जाहिठाम पण्डौलके बगलमे उगना महादेव जतऽ साक्षात विद्यापतिके समयमे तेरह सओ पचास ईस्वीसँ लऽ कऽ चौदह सओ पचास ईस्वी धरि जे विद्यापतिके शुभकाल रहल ओहि समयमे उगना महादेव जगह अछि उगना हॉल्ट अछि लेकिन ओ पहिले नाम छल उगना महादेव ओतऽ हॉल्ट बनल तऽ ओहिठाम विद्यापतिके सबसँ अन्तिम बेर महादेव साक्षात जे हमरा सबके किंवदन्ती अछि कहल गेल अछि जे महादेव हुनका ओहिठाम चाकरी करै छलाह चाकर छलाह विद्यापतिके ओहिठाम बहुत दिनके रहलाके बाद जहन विद्यापतिसँ ओ चलऽ लगलाह तऽ अन्तिम बेर दर्शन महादेव जे छै हुनका उगना हॉल्टमे उगना महादेवमे देलखिन तकर बाद ओतऽसँ पनरहसँ बीस किलोमीटरके दूरीपरमे हमरासबके मिथिलाञ्चलके सबसँ प्रसिद्ध महादेव मन्दिर कहि सकै छिए अहाँ उँ महादेव मन्दिर अछि जे अहाँके उँ लगमासँ कनिएके दूरीपर ओ झँझारपुरसँ दुइ किलोमीटर दूरीपरमे जे छै से मन्दिर अछि बहुत सुन्दर मन्दिर अछि महादेवके पार्वतीके ओहिठाम पोखरि अछि हमसब हरेक शिवरात्रिमे खासकऽ कऽ जे सावनमे बहुत सारा भीड़ ओहिठाम रहैए बहुत सारा भक्त जे छै से ओहिठाम पूजा पाठ करै छथि तकर बाद चलि आउ अहाँ ओतऽसँ महिषी चलि आउ हँ बिदेश्वर अस्थान छथि जतऽ मानि लिअऽ झँझारपुरसँ दुइ किलोमीटर पाछु आओर कैनाके बगलमे तकर बाद ओतऽसँ अहाँ आउ तऽ नवादा आउ जतऽ भगवतीके कहावत छिए हमसब सुनै छी बहुत बच्चेसँ आओर हमरासबके बहुत सारा पूर्वजो कहै छथि जे ओहिठाम भगवतीके देवीके जे छै से माने सतीके अङ्ग खसल छलनि जिनका हमसब सिद्धपीठके रूपमे मिथिलाञ्चलके सिद्धपीठके रूपमे जे छै से नवादाके देखल जाइए ओ बेनीपुरमे आशापुरके बगलमे एक किलोमीटरके इर्दगिर्दमे ओहो मन्दिर छथि ओतऽसँ हमसब जहन अबै छी तऽ हमरासबके सबसँ पैघ कहल जाए तऽ कुशेश्वर अस्थान अछि जाहिमे महादेवके तऽ कहबाके नहि छै ओ हुनकर जे कहानी अछि जे गङ्गा महरानी जे छै से मानि लिअऽ हुनका अबै छलखिन डेली हुनका जे छै से जलाभिषेक करै छलखिन तथापि ओहिएके बगलमे हमरासबके महिषी अछि जहिठाम भगवतीके बहुत पैघ मन्दिर अछि जकर वर्णन आइसँ बहुते साल पहिले जे छै से ओहिठाम दर्शाएल गेल अछि तकर बाद बिदेसर अछि बिदेसरके बाद हमरासबके सहरसा जिलामे सबसँ बहुत मन्दिर बाबा मन्दिर अछि जहिठाम कहबै छै जे कोसी माताके हुनका सङ्गे महादेव सङ्गे विवाह भेल छलनि आओर ओ कारोबाके अस्थान सेहो ओहि बगलमे अछि जहिठाम कहबी छै जे कोनो मालजालके जँ धिआपुता नहि होइ छै बच्चा नहि भेल या महिलाके या बच्चा नहि भेल तऽ ओतऽ कहबी छै जे ओतऽ गेलाके बाद जे अहाँ किछु ओहिठाम मानि लिअऽ मोनमे रखबै तऽ अहाँके सबचीज होइ छै तऽ एतऽ बहुत पैघ चीज छिए जे हमरा अहाँके ओहिठामके मिथिलाञ्चलके कहल जाए तऽ मिथिलाञ्चल तऽ देवभूमि छी एतऽ तऽ हरेक देवी देवताके अहाँके उत्पति ईसब भेटत मिथिलाञ्चल तऽ देवके पूरे विश्वमे मिथिलाञ्चल देवके भूमि छिए आओर बढ़ाबिए